पशुओं के लिए मैं उचित व्यवस्था टिकाऊ रखा हूँ और उसमें क्या है कि जिससे पशु मतलब चारा औ जैसा भूसा हुआ चरी हुआ और ये बरसेम हुआ यह समय समय से हमने मतलब बोता रहता हूँ उसके बाद अपने जो मतलब पशु रखे हैं तो अपना दलान है और ये जो है बर्दवारी वगैरह है तो अपना मतलब रखा हूँ बनवा कर और क्या है कि भाई कभी कभी गर्मी है तो बरसात है या जाड़ा है तो भाई जब जब समय पर क्या उनको मतलब खाना खिलाना पड़ता है या मतलब जैसा कि कहते हैं कि पशु आहार है या खरी है या भूसा वगैरह है तो भाई जब गर्मी रहता है तो उसमें चरी और ये बरसेम ये सब उनको खिलाना पड़ता है और उसके लिए क्या करना पड़ता है कि जो भाई देखिए कि यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं गाँव में जैसा कि मतलब साठ सत्तर मतलब गाय और भैंस को रखे हैं सब अपने काम में व्यस्त रहते हैं अपने अपने सब घर गृहस्थी में अपने अपने पशु पालन के लिए अपना सब दिन भर अपने काम में लगे रहते हैं और क्या है कि थोड़ा सा ये है कि जैसा कि भाई अगर गाय भैंस को रखेंगे नहीं तो दूध कैसे मिलेगा अपना दूध मिलेगा घर के लिए उप उपयोग होगा उसके बाद क्या है कि अपना जो बढ़ेगा डेयरी पर देंगे तभी तो गाय भैंस का खर्चा या खुराक निकलेगा नहीं तो आदमी कैसे करेगा भाई अपने घर से कितना मतलब खिलाएगा तो ये तो अपना करना पड़ेगा और क्या है कि भाई वो जैसा कि निरोगित गाय और भैंस को रखना है तो समय समय से उसको चारा है या मतलब चरी भूसा है खरी है पशु आहार है दूध को बढ़ाना है तो और क्या कर मतलब दूध कैसे बढ़ाएगा तो भाई दूध बढ़ाने के लिए उसको पशु आहार आता है खरी आता है उसको सब देना पड़ता है समय समय से उसको मतलब धोना है दोपहर में गर्मी में क्या है कि उसको डेली का डेली धोना पड़ता है और बरसात में कभी कभी दस दिन पाँच दिन बाद उसको धु धुलना पड़ता है और जाड़ा में तो धोने के लिए जरूरत नहीं है इसलिए नहीं है कि भाई जाड़ा इतना पड़ता है अपने यहाँ की गोरु माल को लोग धोते नहीं है तो ऐसा ऐसा करके अपना लोग चल रहा है